एगो हीटर मँगेली तऽ आदमीसभ बहुत देखलकै तऽ कहलकै बड़ा नीक लगै यऽ अहाँ कहाँसँ मँगेली हँ हमहूँ मँगाएब तऽ हम कहलिए ठीक हइ अहूँ मँगा लेब आओर अहाँ कहाँसँ मतलब मँगेली